सिलाइ तऽ हम नहि करए छी बटन हुक बटम हेम करए छी ब्लाउजमे हमर हेम कैला बहुत लोक पसंद करैए जे कमाल करए छी अहाँकेँ हुक बटम लगेला बहुत लोक पसंद केलक हँ कोना लगबै छिऐ हमर दिआदनी ब्लाउज सीबैए ओकरामे हम हेम कए दए छी लेकिन लोकके करए छै तऽ लोगे कहलक जे बहुत सुन्दरसँ अहाँकेँ सी दीअऽ दिआदनी अहाँकेँ जे छै से हुक बटम कए देत बड सुन्दरसंँ हेम करए छी हुक बटम जे छै से बाल बच्चाकेँ जे छै से स्कार्फ सब बुनि दए छिऐ ओहिके अलावा हमरा नहि आबैए सलवार तलवार बनेनाइ हेम तेम करए छी हम बहुत सुन्दरसंँ करए छी जेना आब हुक तुक टूटि जाइत छै तऽ अपने से लगाए लए छी लगाए दए छी लोगोमे हल्का फुलका जे छै से सीखए लऽ कहलक दिआदनी सब सीख कहलहुँ हम नहि सीखबै हमरा नहि आबैए करए लए ई सब चीजमे हमरा नहि मन लागैत छै हेम तेम कए दए छिऐ हेम करएमे हमरा बहुत नीक लागैए हुक बटम धागा सब एहि सब करएमे हमरा बहुत नीक लागैत छै ताहि दुआरेसंँ हम दिआदनी सँ कहलहुँ तऽ कए देलहुँ दिआदिनिओ सब बजाए कऽ कहलकै बहिन कए दे तऽ कए देलहुँ हुक बटम सब एहि सबमे हमरा हमर हुक बटम केलहा बहुत नीक लोककेँ पसन्द पड़ैए एहि दुआरेसँ हम जे छै से कए दए छिऐ हुक बटम लोगो सब आएल ब्लाउज सब लए लएके करैए तऽ कहलक हम केलहुँ हँ ताहि दुआरेसँ कहलक बहुत सुन्दर करए छी ब्लाउज साड़ी सबमे फाल्स लगबै छी बहुत सुन्दरसंँ हम साड़ी सबमे फाल्स लगाए दए छी लोकसब प्रशंसा करैए हमर जे बढ़िआँ लगबै छिऐ